जैसा की हम आपको बताना चाहते है की वार्षिक यात्रा मेला हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को लगता है यह प्रत्येक वर्ष में एक बार आयोजित होता है हमें इस मेले का बहुत ही वर्ष भर का इंतजार करना होता है हमें इस मेले में जाना अत्यंत पसंद है हम बचपन में हमारे मम्मी पापा के साथ यह मेले में जाया करते थे हम इस मेले में जाकर पहले माँ ताप्ती में स्नान करते थे फिर स्नान करने के बाद माँ ताप्ती को दीपक जलाते थे पूजा अर्चना करते थे उसके बाद में हम वहाँ काफी दुकाने लगी होती थी खिलौने की दुकाने व फ्रूट्स की दुकाने और हम खिलौने ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते थे फिर हमारे मम्मी पापा हमें खिलौने दिला देते थे और हमें प्रसाद वगैरह भी खरीदते थे माता माँ ताप्ती को हम प्रसाद अर्पित करते थे उसके बाद में हम अपने घर वहाँ ताप्ती रिसॉर्ट बना हुआ था वहाँ हम हमारे परिवार के साथ में घूमा करते थे और फिर वह ताप्ती रिसॉर्ट पर हम पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते थे और हम आज भी वह ताप्ती मेले में जाते है और हमें काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है